भारत में इलाही एतिहासिक जॻहियूं आहिनि जिते घुमणु वञी थ सघूं जीअं की ताजमहल जयपुर जो हवामहल दिल्ली जो लाल किलो आगरा जो किलो वाराणसी जा घाट हम्पीअ जो पौराणिक शहरु राजस्थान में आयल उदयपुर जिते तालाब ऐं महल आया आहिनि अजंता एलोरा जी गुफाऊं गुजरात में आयल रानी की वाव कुतुब मीनार इनजे इलावा भारत जे नंढे नंढे शहरनि में आयल जाम पौराणिक जॻहियूं आहिनि जेकी एॾी अञा प्रसिद्ध न थियूं आहिनि पर उन्हनि इलाइक़नि में उहे जाम प्रसिद्ध आहिनि ऐं इहे जेकी सभु एतिहासिक जॻहियूं आहिनि उते वञण ई जेकी फीज़ हूंदी आहे उह बि जाम घटि हूंदी आहे कोई बि माण्हू वञी करे घुमी थो सघे हुते ऐं जाम कुझु सिखणु मिलंदो आहे असांजे जेके पूर्वज हुया उहे केॾा हीअं टैलेंटिंड हुया उहो सभु असांखे ख़बर पवंदी आहे सभु ॾिसी करे